अपन राज्यमे सांस्कृतिक पारम्परिक परिधान धोती पुरुषके वास्ते धोती कुरता एवम स्त्रीके वास्ते साड़ी ब्लाउज आदि एवम महिला अर्थात स्त्रीलोकनि अनेक प्रकारके गहना पहिरै छथिन आओर ओ हुनकर सौभाग्यके प्रतीक छिअनि आओर एहि क्षेत्रमे एक समुदायमे ई कोना भिन्न छै धोती साड़ी सलवार लुङ्गी

प्रायः एहिठाम अङ्गरेजी संस्कृतिके पश्चिमी सभ्यताके अनुसार एखन तऽ अस्सी प्रतिशत लोग पैन्ट शर्ट पहिरैत छथि लेकिन जे अपन पुरान जे अपन लोग छथिन ओसब एखनहु धोती कुरताके प्रयोग करैत छथि आओर स्त्रीगणसब साड़ी ब्लाउज आदि पहिरै छथि आओर एखन सलवार कुरता कुरती सलवार एवम कुरती प्रयोग भी अधिकतर भऽ रहल अछि आओर गाममे लोक लोकसब लुङ्गियो पहिरै छथि इएह कहब